हम दूरबीन से कभी जब चिड़ियाघर गए हैं तो वहाँ हमने दूरबीन से देखा है पक्षियों को बाकी मैंने तो ज़्यादा उपकरण इधर हमारे देहात क्षेत्र में तो होते नहीं हैं और बाकी मैंने ऐसे ही बहुत सारे पक्षी देखे हुए हैं जोकि खेतों में बागों में जंगलों में और तालाबों पर यह हमको हमेशा दिखाई देते हैं जैसे कि हमने उनको बहुत पास से भी देखा है पकड़कर भी देखा है पकड़ते भी हैं और छोड़ देते हैं और बाकी जब हम छोटे थे तो देहात में इतना उपकरण कोई था नहीं जोकि हम उससे देख सकें उनको बाकी हम लोग तो देहात में रहने वाले हैं कि हमलोग को तो पक्षी ऐसे ही हर जगह दिखाई देते हैं चाहे पास से देखो या उनको दूर से देखो लेकिन हमलोग जो खेतों में आते हैं तो वह हमको खेतों में दिखाई देते हैं बागों में दिखाई देते हैं और जंगलों में दिखाई देते हैं पेड़ों पर हमने उनके घोंसले देखे हैं बच्चे भी उनके देखे हैं घोंसलों में रखे हुए अण्डे भी हमलोगों ने देखा है तो पक्षी पक्षियों को मैंने बहुत ही करीब से देखा है और बहुत ही प्यारे पक्षी प्यारे लगते हैं और जो पक्षियों के बच्चे होते हैं वो भी बहुत ही अच्छे लगते हैं जो साथ में अपने बच्चों के साथ उड़ते हैं तो बहुत ही प्यारे लगते हैं तालाबों में हमने सारस को देखा बहुत ही बड़ी चिड़िया होती है और बहुत ही बड़ी बड़ी उनकी टाँगे या पैर होते हैं बहुत ही बड़ी उनकी चोंच होती है और वह तो वह पक्षी बहुत अच्छा लगता है हमको उन पक्षियों के बच्चे भी बहुत ही प्यारे लगते हैं बहुत ही खूबसूरत होते हैं क्योंकि यह बड़े बड़े तालाबों में ही पाए जाते हैं हर जगह आपको नहीं मिलेंगे जो झील है बहुत ही बड़े बड़े तालाब हैं ये वहाँ पाए जाते हैं कुछ छोटे पक्षी भी तालाबों पर पाए जाते हैं और पक्षियों के बच्चे भी वहाँ हमें देखने को मिलते हैं जोकि वह भी बहुत ही प्यारे लगते हैं बहुत ही प्यारे प्यारे रंगों से भरे होते हैं हर रंगों में पक्षी हमें देखने को मिलते हैं तालाबों पर और हर तालाब के किनारे तुमको सुबह सुबह देखने को बहुत ही खूबसूरती के साथ देखने को मिलते हैं इसलिए यह हम जो गाँव में देहात में रहते हैं वहाँ हमें यह पक्षियों का नज़ारा देखने को बहुत ही ज़्यादा मिलता है इसीलिए हमलोग पक्षियों से बहुत प्रेम करते हैं प्यार करते हैं पक्षी बहुत ही प्यारे होते हैं